اتر پردیش کے اندر نجی تعلیم کے جو آپشن ہیں وہ بہت زیادہ ہیں یہاں اسکولی اسکولز بھی ہیں کوچنگ سینٹرز ہیں یونیورسٹیز ہیں ٹیوشنس ہیں اور اسی طرح بہت سارے جو ہے مکتب ہیں مدرسے ہیں جہاں پر جا کر کے لوگ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور عمدہ سے عمدہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپشن کی کمی بالکل بھی نہیں ہے اچھے اچھے اسکول ہیں اچھی اچھی کوچنگز ہیں جہاں لوگ جاتے ہیں طالب علم جاتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں اور وہ اچھے ہیں صرف نام کے نہیں ہیں باقاعدہ وہ اس کو ہم کوچنگ سنٹر کہہ سکتے ہیں اسی طرح یونیورسٹیز ہیں اور جو ہندوستان کی جو بڑی بڑی سینٹرل یونیورسٹیز ہیں وہ اتر پردیش کے اندر آتی ہیں جیسے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے اگر آپ اسٹیٹ یونیورسٹی کی بات کریں تو جیسے لکھنؤ یونیورسٹی ہے اور اسی طرح لکھنؤ کے اندر ایک خواجہ معین الدین چشتی لینگویج یونیورسٹی ہے اس طرح بہت ساری تعلیم گاہ ہیں دانش گاہ ہیں جس کے ذریعے جو ہے لوگ وہاں پہنچ کر کے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں